हैलो हैलो नमस्ते दीदी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ऐ दीदी में सिटी च इक दकान दिक्खी ही ते में चलो करदे कोई एह्दा दिखदे किश हूं हां सूटें दा खोलदे हे हां दीदी रश ते बड़ा पेदा इत्थें ते मारेओ चक्कर तुस दिक्खगे अस दमें जनें मिलियै हां कोई निं लाएओ चक्कर बड़ा रश होंदा इद्धर पेदा कम्म थोह्ड़ा चली गै जाना आओ लाएओ चक्कर तुस दमें जनियां मिलियै औह्गियां जाह्गियां इत्थै कोई निं आएओ तुस दिक्खियै फ्ही सनाह्गी अं'ऊ करगी गल्ल

होर केह् इत्थें बड़ा कम्म चलना साढ़ा

ठीक ऐ